हम चारि भाय बहिन छियै ओहोमेसँ हमरासंँ एकटा बड़ भैयारी छै दूनूटा बहिन हमरासंँ छोट छै ओहोमे हुनकासंँ हम भिन्न छियै जे हम बीएमे पढ़य छी हमर एडमिसन बीएमे भेल छै हमरासँ छोट बहिनके एडमिशन इएह बेर एगारह क्लासमे हेतै इलेवन्थमे हेतै हमर छोट बहिन जे छै से आठवी क्लासमे पढ़ए छै हमर बर भैयारीके बी ए फाइनल छै ओएह भिन्न छै हमरा हमर दुनू भैयारीके इसकुलिङ्ग शिक्षा पटनामे भेल छै कॉलेजो हमर दुनू भैयारीके पटनामे छै इएह भिन्न छै बहिन हमर पढ़एमे बर तेज यऽ हमहुँ सब पढ़यमे तेज छी